نہیں ہم کوئی ایف یوز نہیں کرتے ہیں ہمارے جو بھائی ہے وہ ایک ڈیجی لاکر ایف یوز کرتے ہیں جو اس میں پاسورڈ ڈریوری لئسنس اور بہت سارے سرکاری کاغذات وہ سب اس میں ایف ایف میں رکھتے ہیں اور بہت سارے ایفس اس میں چھبا دیتے ہیں اس سے باہر یہ سب کاغذات لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسا یوز بھی کرتے ہیں یہ اچھی چیز بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی کاغذات لے جائے کھو گیا لیکن فون میں جو ایپس ڈیزی لاکر میں جو چھپائیں گے وہ تو نہیں کھوئیں گے نا اور اس صحیح سلامت رہیں گے اس میں اچھے سے رہیں گے اور کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے اور کوئی چیز کا ضرورت پڑا تو ڈیزی لاکر میں سے نکال بھی سکتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی جیسے کہ اگر ہم لوگ کہیں چلے گئے پولیس وغیرہ پکڑ لیے تو ڈیجی لاکر میں سے کچھ اپنے کاغذات نکال کے دکھا سکتے ہیں جو اس میں رکھتے ہیں اور وہ ڈریوری لائسنس اور سب اس میں رکھا جاتا ہے اپنے فون کا ایفس اور سب چھپا چھپا دیتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہے اس میں جو آج کل کے لوگ بھی یوز کرتے ہیں اور ہمارے بھائی یوز کرتے ہیں لیکن ہم یوز نہیں کرتے ہم سوچ رہے کہ یوز تو کرنا چاہیے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے